कब्ज़ को दूर करने के लिए हमारे गाँव शहरों में कुछ घरेलू उपचार जैसे कि अगर कोई भी व्यक्ति को कब्ज़ है तो वह सवेरे सुबह को सवेरे आठ सात से आठ बजे तक कुछ भी नाश्ता कर लें कोई सा भी फल या फिर अनाज रोटी चावल को नहीं खाना है सुबह सुबह काहे कि चावल खाने से कब्ज़ होगा ही होगा हम सुबह सुबह खाली पेट में चावल नहीं खाएंगे एक रोटी खा लेंगे या फिर कोई फल जैसे कि खीरा हो गया या फिर पपीता हो गया ये सब फल कब्ज़ को रोकती है जैसे कि अगर कोई भी इंसान कब्ज़ के कारण किसी को कुछ ऐसा हो रहा है कि जैसे कि उल्टियाँ जैसी लग रहा है गैस नहीं छूट रहा है गैस से मन अबदब हो रहा है तो हमारे गाँव शहरों में बहुत घरेलू उपचार ऐसे भी हैं जैसे कि एक जवाइन आता है अजवाइन को पानी में गरम करके उसमें थोड़ा सा नमक डाल के और फिर उसको छान के और पानी को थोड़ा सा उसे गरम होने देंगे उसके बाद उसको हम पी लेंगे उस उसको पीने से भी हमारे गाँव शहरों में कहा जाता है कि कब्ज़ से छुटकारा मिलता है गैस से थोड़ा राहत आती है और गैस जिनके जो भी व्यक्ति के पास कब्ज़ है वो सुबह को सवेरे सात आठ बजे तक नाश्ता कर लें खाली पेट रहने से वो कब्ज़ ज़्यादा परेशान करता है हमारे गाँव और शहरों में कहा जाता है कि जो भी इंसान को कब्ज़ है वह सुबह को खाली पेट में अगर गाय के कच्चे दूध में पानी को मिला के एक गिलास आधा गिलास दूध आधा गिलास पानी मिला के अगर कच्चे दूध को हम पी लेंगे तो उससे भी हमको कब्ज़ नहीं बनता है वो भी कब्ज़ को दूर करती है ऐसे और भी बहुत सारे हैं जोकि घरेलू नुस्खे हैं जो कि कब्ज़ को दूर करती है जैसे कि पपीता हो गया या फिर हम खाना में हरा सब्जी खाएँ जैसे कि कद्दू हो गया कद्दू का सब्ज़ी कब्ज़ को दूर करती है हरा सब्ज़ी जैसे भिंडी हो गया अगर सुबह के नाश्ते में हम हरा सब्ज़ी और रोटी एक दो नाश्ता करते हैं तो वो भी हमें कब्ज़ को दूर करेगी टाइम से नाश्ता करेंगे तो और सुबह में खाली पेट चावल नहीं खाएंगे ये सब ध्यान में रखेंगे तो हमें कब्ज़ की परेशानियाँ कभी नहीं होगी ये सब चीज़ या फिर खीरा हो गया खीरा अगर हम सुबह के नाश्ते में एक दो रोटी खाने के बाद उसको खाते हैं ये भी हमको कब्ज़ दूर करती है ऐसा ये सब चीज़ों के ध्यान देंगे तो हमारे घर के ये सब कब्ज़ दूर करने की गाँव शहरों की घरेलू नुक्सा हुआ नुस्खा जैसे कि अजवाइन भी बहुत फायदा करता है अजवाइन एक गिलास पानी को हम एक थोड़ा सा एक चम्मच अजवाइन देके थोड़ा सा नमक देके उसको खौला देंगे खौला के उसके बाद उसको छान के छान के पानी को हल्का ठंडा होने देंगे जैसे जैसे गरम होगा उसको पी लेंगे वो भी कब्ज़ को रोकती है